हा असांजी सिंधी भाषा ॾाढी अनोखी आहे और मूंखे सिंधी थियण ते ॾाढो गर्वु आहे अ असांजी त कोशिशि ईअं ई रहंदी आहे की असां पंहिंजे घर में बि और ॿाहिरि में सिंधीअ खे पंहिंजो वधीक योगदानु ॾियूं सिंधी ॻाल्हाइण में असांखे मजो त ईंदो ई आहे और असांजी कोशिशि ॾाढी ईअं ई रहंदी आहे की असांजे घर में जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि सां खे असां सिंधी ॻाल्हाइण सेखारियो और अॼुकल्ह जा माता पिता त हिंदीअ खे और अंग्रेजीअ खे वधीक महत्व ॾींदा आहिनि ॻाल्हाइण में पर ईअं कोन्हे सिंधी भाषा बि असांजी ॾाढी बढ़िया आहे और असांजी कोशिशि ईअं ई रहंदी आहे की जेतिरा खां जेतिरो असां सिंधीअ खे वधाए सघूं ओतिरी सुठी ॻाल्हि आहे धीरे धीरे अॼुकल्ह सिंधी घटिजंदी थी वञे त असांखे उन पासे थोरो सो ध्यानु ॾेई करे और सिंधीअ खे वधाइणु खपे असांजी कोशिशि इहा ई रहंदी आहे की हर घर में सिंधी माण्हू सिंधी ई ॻाल्हाइ असां बि व्यापन जे दुकानदारी हूंदी आहे त असां उनमें कोशिशि ईअं ई कंदा आहियूं की जेतिरी थी सघे असां ग्राहकनि सां सिंधीअ में ई ॻाल्हाइयूं असां जीअं असांजा धंधा आहिनि त असांखे ॿाहिरि बि वञिणो पवंदो आहे ऐं हुते धंधो में कुझु हिंदू बि मिलंदा आहिनि कुझु मुस्लमान बि मिलंदा आहिनि त असांखे उन्हनि खां उन्हनि जी भाषा में बि थोरो ॻाल्हाइणो पवंदो आहे त असां थोरो सो सिंधीअ खे विसरी करे और उन्हनि खां उनजी भाषा में ॻाल्हाईंदा आहियूं असांजी कोशिशि इहा ई रहंदी आहे की न जेतिरो थी सघे सिंधीअ खे वधाइयूं सिंधी ॾाढी अनोखी भाषा आहे उनजा कुझु शब्द बि अहिड़ा आहिनि जेका सिर्फ़ु असां सिंधी ई ॻाल्हाइ सघंदा आहियूं जीअं की ॿ ॿ असांजी सिंधियुनि जो ई वर्ड आहे और सिंधी ई ॻाल्हाइ सघंदा आहिनि ॿ ॿ मतिलब टू हिंदीअ में इनखे चवंदा आहियूं और अॼुकल्ह त ॾाढी सिंधी बढ़िया थी वई आहे ॻाल्हाइण में और मजो बि ईंदो आहे असांखे ॻाल्हाइण में असांजी सिंधीयुनि जी हिकिड़ी ट्रस्ट बि हलंदी आहे झूलेलाल नाले सां हलंदी आहे जय झूलेलाल जेके चवंदा आहिनि हो सिंधीयुनि जो ख़ासि गुरू आहे और सभु खां पहिरियों गुरुनि में असांजी सिंधीयुनि में त जय झूलेलाल ई ईंदो आहे जेको सिंधी नाम सां ॼाणे वेंदो आहे और असां झूलेलाल जी हिकिड़ी संस्था बि हलंदी आहे जा जेकी सिंधियुनि घरनि में कहिड़े बि दुख सुख में सभिनि में सहयोगु कंदी आहे और दुख सुख में मदद बि ॾाढी कंदी आहे सिंधी संस्था हिकिड़ी झूलेलाल जेके नाले सां हलंदी आहे और असांजी कोशिशि बि इहा ई रहंदी आहे की असां सिंधीअ खे वधाइयूं और सिंधी असांजी मात्र भाषा जी ॾाढी बढ़िया लॻंदी आहे ऐं सिंधी असां मतिलब हिंदीअ खां वधीक मात्र भाषा असां त सिंधी आहे असांजी और असांजी कोशिशि जेकी आहे त अॼुकल्ह असां सोशल मीडिया जे थ्रू और ॾाढनि सारनि जॻहियुनि ते वञी करे हिकु नंढो सो कैंपस शुरू कंदा आहियूं और उनमें वञी करे सिंधीयुनि जो पंहिंजो योगदानु ॾींदा आहियूं और माता पिताउनि खे बि सलाहूं ॾींदा आहियूं की हो सिंधी ॻाल्हाइनि ॿार खे सेखारण ऐं जेतिरो खां वधीक थी सघे सिंधीअ खे वधाइनि सिंधी असांजी अगरि ईअं धीरे धीरे घटिजंदी वेंदी त अॼुकल्ह जा ॿार त जहिड़े इंग्लिश ऐं हिंदीअ में माहिर थी विया आहिनि ॻाल्हाइण में धीरे धीरे करे सिंधी घटिजंदी वेंदी और असांजो नालो बि खतमु थींदो वेंदो सिंधी ॻाल्हाइण में कोई बुराई त कोन्हे का और हिकिड़ी ॾाढी बढ़िया भाषा आहे सिंधी हर घर में हर सिंधीअ खे अचणी खपे असां कोशिशि इहा ई कयूं की जेतिरो थी सघे इन सिंधीअ खे वधायूं सिंधी वहंदी त ॾाढो सुठो सुहिड़ो कम थींदो ऐं सिंधीयुनि जो नालो बि वधंदो सिंधीयुनि जो बि थोरो सो महत्व रहंदो असांजी हिंदुस्तान में